ٹیکنالوجی میں میری دلچسپی اس طرح بڑھی کہ میں نے پہلے کہتے ہیں ٹیلی فون کو دیکھتا تھا کہ لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں تو ایک تار کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کرتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے ہوتی ہے کیسے بات ہوتی ہے کہ ایک تار کے ذریعے ایک انسان یہاں سے بول رہا ہے اور اسے دوسری جگہ سنائی آ رہی ہے پھر جیسے وقت بدلتا گیا میں نے دیکھا کہ موبائل فون آنے لگے جس میں تار کی جگہ ختم ہوگئی اور بغیر تار کے وہ استعمال ہونے لگے بڑے بڑے ٹاور کے ذریعے وہ اپنا سیٹیلائٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بات ہونے لگی پھر میں میری دلچسپی بڑھی تو میں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی اور بہت معلومات پتہ چلی مجھے اس بارے میں